हलो अमां तव्हां तव्हां लता रामचंदानी आहियो न हा त अॼु अमां तव्हांजो तव्हांखे न डाक्टर साहिबु चई विया आहिनि की अॼु तव्हांखे मोकिल ॾियणी आहे अस्पतालि मां हाणे अमां तव्हां ठीकु आहियो न बिल्कुलु त ॿुधो हाणे मां तव्हांखे ॿुधायांव थी डाक्टर साहिबु जेकियूं दवाऊं ॾिनियूं आहिनि तव्हांखे ॿ त पीअण जूं शीशूं अथव हुनखे ॾींहं में ॿ टाइम पीअणियूं अथव हिकु हिकु चमिचो ऐं टिनि नमूननि जूं गोरियूं अथव जेकी हिक त ख़ूनु ठहिण जी गोरियूं अथव हिक जेॾी महिल बुखारु अचे त वठिजो न त न वठिजो वधीक ऐं हिकु पेर सूर जी गोरी अथव हा न त उहो सूर जी गोरी बि तव्हांखे सूर हुजेव त वठिजो ऐं दवा जूं ॿई शीशियूं अथव उहा पीअ जो नेम टेम ते दवा पीअण खां पोइ पहिरीं रोटी खाइजो रोटी खाइण खां पोइ दवा वठिणी अथव ऐं घर तरियल शइ बिल्कुलु न खाइजो तरियल शइ खाधव वरी तव्हांजी तबियत बिगड़ी पवंदी हिन लाइ तव्हां तरियल शइ खे हथु बि न लाइजो ॿ महीना घटि में घटि हा तरियल शइ तव्हांजे लाए ॾाढी नुक़सानु कारक अथव बिल्कुलु बि लापरवाही हा बिल्कुलु बि लापरवाही न खपे हा त हाणे अमां हाणे हिक ॻाल्हि ॿुधो तव्हांजे घरि केर अथव ध्यानु रखण वारो केर अच्छा त तव्हां तव्हांजी नुंहुं ईंदव वठण त मां हुनखे वरी समुझाए छॾियां सभ शयूं लापरवाही न करिणी आहे हाणे तव्हां चङी तरह सां ॾिसो ठीकु थी विया न हिते आया त त हाणे छा कंदा घरु वञी करे पंहिंजी देखभाल सुठी तरह सां कजो खीरु टाइम ते पीजो फ्रूट खाइजो जूस पीजो सुठी तरह सां त मां तव्हांखे अॼु डिस्चार्ज ॾियांव थी डाक्टर साहिब चई विया आहिनि मूंखे की अॼु तव्हांखे डिस्चार्ज ॾियणो आहे हिन खां पोइ तव्हां हाणे पंहिंजो ध्यानु ख़ुदि रखंदा घरु असां तव्हांजी चङी तरह सां हिते देखभाल कईसीं तव्हां घर में वञी लापरवाही न कजो छा ॿुधव नेम टेम ते गोरियूं दवाऊं ॾिसो छाकाणि त तव्हांखे हिते सुयूं लॻियूं गुलुकोस चढ़िया हेॾो तव्हां तकलीफ़ु ॾिठी हिते हाणे घरि ध्यानु रखंदा त वरी चङी तरह सां ठीकु थी वेंदा हा न छा कंदा सभु नेम टेम ते रोटी खाइजो खीरु पीअ जो हा न अमां छा आहे न तव्हांखे अॼु डिस्चार्ज छुटी ॾींदव अस्पतालि में त हाणे तव्हांखे वठण अचनिव था घर वारा त तव्हां उन्हनि सां गॾु आरामु सां घर वञो तव्हां लापरवाही न कजो घरु वञी करे ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा